दाखालिबावै गांसे सल'मा बिजाब बायदोंमोन बायखांनायनि उनावहाय आङो बिजाबखौ जेब्ला फरायनो लाबाय अब्लाथाय थारैनो सोमोनांबाय मानोना बिजाबा आं जेरै मिजिंथिदोंमोन बिदि मिजिंथिनाय बादियै साखोन सिखोन आरो नांगौ कवालिटिनि नङामोन आङो थारैनो सोमोनांदोंमोन बिजाबखौ आं जाय मिजिंजों बायनानै लाबोदोंमोन बे मिजिंफोरा बुंनो थाङोब्ला जाफुङाखैनोमोन होननानै बुंजायो मानोना बिजाबनि कभारनिफ्राय बिखुंनिफ्राय जागायनानै बेनि सिंनि हांखोफोर आरो गासैबो बिलाइफोरनि कवालिटिआ आं साननाय बायदि नङामोन जायनि थाखाय बे बिलाइफोराव थानाय सल'मानि गुबै बाथ्राफोरखौबो आङो फरायनायाव जारला जानांदोंमोन जेंना जानांगौ जादोंमोन सल'माखौ आङो जोबोर खस्थ' खालामनानै फरायनो नाजादोंमोनब्लाबो नांगौ नांगौ बाहागोफोरखौनो फरायनो हाजोबाखैमोन जायनि थाखाय आङो सल'मानि गुबै जाथाइ गुबै सल' आरो सल'मानि आखुमाफोर बाथ्रा रायज्लायनाय आरो गुबुन गुबुन सल'नि दिंरायफिन्दो बिन्दोफोरखौबो आङो हमनो हायाखैमोन